आयच्या काळांत इंडिये जॉब मेळोवप म्हळ्यार खूब त्रास आयचे तरणाटे इंडिये कितले जाण आसा जे बेकार भोंवताय तांकां सारकी काम आसनाय हाचें कारण कितें हाचें कारण फकत सरकार सरकारान एक बऱ्यो स्किम्स काडूंक नाय स्किम्स काडूंक नाय तां तांच्यानी आनी तांकां सेलरीज बसून खूब लो खूब कोमी आसता आनी तरणाट्यांची आयज तरणाटे तेंगे पोपुलेशन चड वाडत गेलें आसा ताका लागून खूब त्रास जाताय तेंकां आनी कितलेशेच जाण अशे करून वायट मार्गारूय वयताय लायक ड्रग्सां बी वोयताय आनी चोडशे जन सोरो बी पिवपाक लागताय ताका लागून आमची सरकाराक कितें तरी करपा पडटलें कितलेशे जाण आपणागेर फॅमिली हेल्प कोरपाक आसता पूण तें कितको कोत्तोले तांकां एक बरी काम ना तें कितकोन हेल्प कोत्तलो तांकां आनी तातूंत चॅलेंजीस म्हल्यार नोकरी निर्माण करप कौशल बेजोडपण अनप अनओपचारी क्षेत्राचें वत जें चड वाडत गेलां ऑटोमोशन आनी ए आय तें बी वाडत गेलां आनी चाली ऑपोर्चुनिटीज म्हल्यार तेंक शिक्षण बरो आसपाक जाय तेंगेले आनी तेंको तेसो कुशळटायू आसपाक जायी तेंगे पूण आयज पळोवपाक गेल्यार शिकोनसो कांय फायद ना जांको पयशे आसताय चयो ते चड आपूण पयश दीन गवमेंट जॉबाक आपूण बर पोस्टार आपूण कामा लागता पूण जेंक खूब गरीब आसता तेंगे कितें पयशे दिन आज जरी तर तुमी काम केले जाल्यार मागीर उलयलेंगी कितें जें जेंको पयशें ना जे बोर शिकले आसताय तेंगे कितें तांकां लो पोस्टाक जॉब करपा पडटा हातून कितें फायदो सो ताका लागनूसो फस्ट ऑफ ऑल तें गवर्मेंटान सोल्व कोपा पडटलें इतलेंच